नमस्ते आपका पिक्चर हॉल का सुना है मैंने हाँ अच्छा

अच्छा

कितना पैसा लगता है देखने में पाँच अरे बहुत महँगा है ये तो अच्छा अच्छा सबकुछ के व्यवस्था है तब इतना महंग टिकट है कौन सा पिक्चर चलती है ठीक अच्छा

हाँ हाँ मुझे भी देखना है नाम सुना है बहुत बढ़ियाँ है वो पिक्चर चलता है वही तो बोले कि देख आएँ कितना अच्छा है अब कम नहीं होगा टिकट के दाम अरे जैसे हमलोग साथ में पाँच छः लोग हैं सब आएँगे देखने तो तीन सौ रुपये टिकट लगेगा तो बहुत महँगा पड़ेगा पाँच छः लोग हैं तो उसमें कम कर दीजिए ना

बस हाँ ठीक ठीक है अब हर चीज़ व्यवस्था सही है कोइ चीज के दिक्कत दिक्कत नहीं होगा

ठीक है हाँ हाँ ले कर आएँगे नमस्ते